मां कियारा थी ॻाल्हायां मां हिकु कैब बुक कई हुई पर मूंखे हाणे हिकु उन कैब में जामु टाइम लॻंदो त मां ड्राइवर खां ड्राइवर खां पुछां थी की ड्राइवर तव्हां खे घणी देर लॻंदव इहो मुंहिंजो ऑफ़िस मां छाहे एमरजंसी मीटिंग में वञिणो आहे मूंखे त ड्राइवर ड्राइवर खां पुछो आहे त ड्राइवर ड्राइवर मतलबु ॿुधायो आहे हिकु रस्तो उन रस्ते ते जामु रस्ता ओ जामु ख़राबु आहिनि उन खे जामु टाइम लॻंदो त मां मुखे मतलबु पहुचण में टाइम लॻंदो त मुंहिंजो ऑफ़िस में जामु देर थी वेंदी तॾहिं मूंखे मां मां मतलबु तॾहिं मां ड्राइवर खां पुछां थी या ड्राइवर खे चयो मां लोकेशन चेक कयो मूंखे उन रस्ते ते पहुचायो मूंखे उहा टाइम ते पहुचणो आहे मुंहिंजी मीटिंग आहे तॾहिं मूंखे टाइम ते वञिणो पवंदो अञा उन रस्ते ते रस्तो जामु ख़राबु आहे उन खे मतलबु टाइम थियण में जामु टाइम लॻंदसि त मूंखे मतलबु मूंखे मुंहिंजो लेट थो थींदो वञो ऑफ़िस में पहुचण लाइ तॾहिं मां ड्राइवर खां हीअ सलाह मतलबु ड्राइवर खे मां चयोमांसि की मु मूंखे जल्दी मूंखे मतलबु पहुचाए मुंहिंजी ऑफ़िस में मीटिंग आहे तॾहिं मूंखे जल्दी पहुचणो पवंदो